हम भोपाल की बात करें तो यहाँ विभिन्न प्रकार की नीतियाँ है जिससे यहाँ का समग्र विकास हो रहा है और जिले की वृद्धि हो रही है और सरकारी कार्यालयों में दी जाने वाली सेवाएं जैसे यहाँ पर प्रत्येक जिलों में मध्य प्रदेश में लोक सेवा केंद्र आयोग का गठन किया गया या एक ऑफिस का बनाया गया जिसमें सारे आपके जो दस्तावेज होते हैं उनका निर्माण किया जा सकता है जैसे जाति प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र से लेकर आपकी जमीनी कागजात जो भी है सभी दस्तावेजों को आप बना सकते हैं और साथ ही हमारे यहाँ बहुत सारी स्कीमें है जिनका लाभ विभिन्न आयु वर्ग के लोग अलग अलग तरीके से ले सकते हैं जिससे जो महाविद्यालयों और विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं वो छात्रवृत्ति के लिए सरकार से मदद मांग सकते हैं फिर सरकार उन्हें छात्रवृत्ति देती है पढ़ने के लिए जो इसके लिए इस्कीम है और जिन छात्रों को गाँव के छात्रों को स्कूल पहुँचने में परेशानी होती है सरकार उन्हें साइकल देती है ताकि वो इस्कूल आसानी से जा सके सरकार छात्रों को स्कूल में मिडे मील उपलब्ध कराती है जिससे छात्रों की संख्या बढ़े कक्षा में पढ़ने आए उनके भोजन में पोषण का ध्यान रखती है साथ ही अलग अलग आयु वर्ग किसान क्रेडिट कार्ड योजना होगी जो हमारी किसान जो किसान है वो आसानी से बैंक से लोन ले सकते हैं और ऋण ले सकते हैं और उसे चुका सकते हैं वैसे ही महिलाओं के लिए एक लाडली बहन योजना है जिसमें प्रत्येक महीने उनको कुछ राशि दी जाती है ताकि वह अपने अनुसार उसको उपयोग कर सके उस राशि का उपयोग कर सके वैसे ही यहाँ पर लाड़ली लक्ष्मी योजना है जिसमें किसी घर में यदि कन्या कन्या का जन्म होता है तब उसे इस योजना के तहत अठारह वर्ष होने तक एक राशि दी जाती है जब वह अठारह वर्ष की हो जाती है तो उसे कुछ पैसे दिए जाते जब वो अठारह वर्ष की हो जाती है तब वह उसे उपयोग कर सकती है उस राशि का इसी प्रकार यहाँ की भोपाल के विकास के लिए अनेक योजनाएं हो रही है जैसे अभी मेट्रो लाइन का निर्माण होगा जिससे यातायात सुविधाजनक हो सके सड़कों का निर्माण हो रहा है जिससे भोपाल के रहवासियों को आवाजाही में कोई परेशानी ना हो इसी प्रकार की बहुत सारी नीतियां है और मनोरंजन के क्षेत्र में कहे तो यहाँ पे बहुत सारे सावधानी मनोरंजन के जैसे लेख व्यू है मनु भवन टेकरी है टी वी मॉल और खेल के भी अन्य बहुत सारे साधन है